जय झूलेलाल मूंखे मूंखे तव्हां मुंहिंजे दोस्तु तव्हांजो नम्बर ॾिनो हुओ तव्हां हेल्थ इंश्योरंस एजंट आहियो त मूंखे मुंहिंजी फ़ैमिली लाइ इंश्योरंस कराइणो आहे मेडिक्लेम बि कराइणो आहे ऐं इंश्योरंस बि कराइणो आहे ॿई भरे सघंदा आहियूं ॿिन्हिनि में छा छा ई एम आई ईंदी इहो ॿुधायो मुंहिंजी चालीह आहे मूंखे ॿ ॿार आहिनि हा हिकु छोकिरो हिक छोकिरी छोकिरी नंढी आहे ॿारे साले जी आहे ऐं छोकिरो वीह साले जो आहे कहिड़ा कहिड़ा ॿिन्हिनि में फ़र्क़ु छा हूंदो

अच्छा ऐं उहो घणे टाइम ताईं करणो आहे वधीक जो घणे में थींदो आहे अच्छा वीह साले लाइ थींदो अच्छा अच्छा मूंखे विच में अगरि कुझु न थो भरे सघां त छा थींदो पोइ अच्छा ऐं हिन में मेडिक्लेम जी छा पॉलिसी आहे अच्छा ऐं इंडिविजुअल में छा थींदो अच्छा त मेडिक्लेम में सिंगल में कराइणो आहे ऐं इंश्योरंस सिंगल सिंगल में कराइणो आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल हा हा जय झूलेलाल